मुंहिंजो पसंदीदा खेल क्रिकेट आहे क्रिकेट जाम मूंखे सुठो लॻंदो आहे मां नंढिपण खां क्रिकेट खेॾां थो टे साल खां मां बैट पकिड़णु सिखी वियो हुउमि ऐं मुंहिंजे पपा बि मूंखे क्रिकेट सेखारण में जाम मदद कई आ्हे मुंहिंजो पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आहे सचिन तेंदुलकर सभिनि सभिनि खे जाम प्रभावित कयो आहे पंहिंजे खेल सां असां सभई दुनियां वारा सचिन खे क्रिकेट जो भॻिवानु मञींदा आहियूं ऐं मां पंहिंजे जेब में सचिन तेंदुलकर जी फोटो खणी घुमा थो सचिन तेंदुलकर मुंहिंजे लाइ भॻिवानु समानु आहे उहे मूंखे क्रिकेट कुॾणु लाइ जामु इंसपायर करे थो ऐं मां अॼु क्रिकेट बि जामु सुठो कुॾंदो आहियां ऐं मूंखे क्रिकेट में जाम शौक़ु आहे क्रिकेट में यारहां खिलाड़ी हूंदा आहिनि ऐं क्रिकेट बैट ऐं बॉल सां रांधि कंदी आहे हिकु बैटर हूंदो आहे ऐं बॉलर हूंदो आहे उहो हिकु ॿिए खे बॉलर बॉल डालींदो आहे ऐं बैटर सिक्स हणंदो आहे क्रिकेट खेल असांजे भारत में जाम सुप्रसिद्ध आहे ऐं सभु असां भारतवासी हुनखे जाम मनोरंजन सां ॾिसंदा आहियूं ऐं सचिन जॾी बैटिंग करणु अचे थो तॾहिं सभु काम धंधो छॾे करे सचिन जी बैटिंग ॾिसे थो सचिन हिन करे जामु सुप्रसिद्ध खिलाड़ी आहे ऐं भॻिवानु समानु आहे